हँ के बाजै छियै दीदी मानै लए तऽ बढ़िऑं छै सिन्घेश्वर छै तिलेश्वर छै की कहै छै ओहिठमा सब किछु छै हौवे की कहै छै अथी वाला गाड़ी छै बैटिक वाला रिक्शा छै टेम्पू छै जाहिसँ अहाँ जाय सकै छियै मैक्सीयो छै ओहिसँ जेबै तऽ दस टाका बीस टाका भाड़ो लागत जेहन दूरस जेबै तेहन भाड़ा लागत एहिके बाद फेर ओने नदी छै ओतय जेबै तऽ फेर नाव के द्वारा जाए पड़त एबै तऽ सब सबकिछु देखा देब चलब ने हमरा अहाँ साथे चलब कि सबकिछु देखाए देब मंदिल तंदिल देखाए देब सिंघेश्वर घुमाए देब सिंघेश्वर घुमाए देब पानिमे जेबै तऽ बैटिक अथी नाव छै बैटिको वाला पाही मारै छै लगा दै छै ओहो नाव देखाए देब पानि पानि खूब उधियै छै ठीक छै जब टाइम मिलत तऽ फोन करब हँ दीदी सब किछु देखाए देब खाना पीना की खेबै सबकिछु खियाए देब होटल तोटल सबकिछु देखाए देब सब खासियत तऽ जेबै ओतऽ घुमबै फिरबै तब ने देखाए देब आ नहि घुमबै फिरबै तऽ केना देखाए देब आ जब लग लगपास एबै ने तब की कहै छै फेर फोन करब हमहूँ फोन करबै ठीक छै किछो लेनाइयो यऽ किछो धियोपुतो लए लेनाइयो यऽ कपड़ा लत्ता की कोनो परे प्रसाद मन्दिर आओर घुमै लए जाइ छै तऽ लोग लै छै ने सोहाग अहिबात हँ अहिबात रहै छै तऽ सिन्दुरो के टिकलियो के इहो सबके जरुरी होइ छै मंदिल पर जाइ छै तऽ लै छै बाल बच्चा लए प्रसादो लै छै जेबै सब किछु ठीक यऽ बड़ सुन्दर यऽ बड़ सजायल यऽ पहिने तऽ टूटल भांगल मंदिल रहै आब तऽ एते बढ़िऑं सजायल रहै छै देखबै तऽ मन खुशे भए जायत सब रंगके शिवलिंग बनल छै महादेव बाबा बनल छै की कहै छै बड़ी मोट के की कहै छै अथी लाबलकै यऽ बसहा बरद दिल्ली सँ ओहो देखबै तऽ खुश भए जायत ओ सजायल छै ओ घंटी छै गला आरमे बड़का टा के छै अढाइ मोन के घंटी टांगल छै सिंघेश्वरमे जेबै तऽ ओहो देख लेबै सब किछु देखाए सुनाए देब जते बेदरा के खेलौना जे सब लेबै सबकिछु मिलै छै सब कुछ बढ़िऑं सँ ग्रील लागल छै बाबाजी अर सब छै पोखरि छै ओहिठुमा ओहिमे नहाबै धोइ छै लोग पंडी जी आओर रहै छै सब पुजाबै उजाबै छै जेबै तऽ देखाए सुनाए देब सब चीज हेलो दीदी कते दूरमे छियै तऽ गाड़ी भेजाए दी गाड़ी भेजाए दी बैटिके वाला रिक्शा हँ तऽ बैटिक वाला रिक्शा बैटिके वाला रिक्शा भेजाए दी फोन नम्बर लेने छियै अनिल के भेजाए दै छी भेजाए दै छी नहि एखन नहि रखियौ रुकियौ ने बात करै के छै तऽ ठीके छै बादेमे बात करब